हमरा जीवनमे अगर पूछल जाए तऽ अगर हमर क्लासिक जे क्लासके जे शिक्षा छै वर्गीक शिक्षा जे छै अगर कक्षीय शिक्षाके छोड़ि कऽ अगर बात करल जाए अन्य किताबमे तऽ ओहिमे बहुत सारा हम उपन्यासो पढ़ने छी लेकिन प्रेमचन्दके किताब अगर कोनो हमरा मिल जाइए हमरा लाइब्रेरीमे अगर किताब अगर कोनो खटालमे देखऽ जाय छी हम तऽ जरुर पढ़ए छी आओर पहिलुक पहिलुक अगर हुनकर एकटा पूस की रात रहै हमर क्लासमे कहानी जेकरा कि प्रेमचन्द लिखने रहै हम ओ कहानी टा पढ़ि लेलहुँ किताब तऽ छोड़ू हमर विचार व्यवहार आ हमरामे साहित्यक जन्म भए गेल ओहिया हम बुझै छी जे हमरा जीवनमे अगर प्रेमसँ हम जुड़लहुँ हँ तऽ हमरा कतहुँ ने कतहुँ ओ किताब हमरा दिलमे अनन्त गहराइके स्पर्श केलक हुनकर लेखनीमे ई शक्ति छै जे किनको भी अगर दुरात्मो छै अगर हुनका दिलमे अगर प्रेमके कतहुँ अंश नहि छै तैयो हुनका दिलमे प्रेम जगाए सकैए